सो आतां तुका हांव एक प्रश्न विचारूंक सोदतां की तुजे आवडिचें अशें पुस्तक खंयचें आनी तुजो कोण लेखक आवडिचो हाच्या बद्दल म्हाका मातशें सांग कोंकणीन आमच्या तशें जायते लेखक आसात आनी नांवां घेत रावल्यार खूब जातले पूण आतां म्हाका लक्षान येता तो सद्या दत्ता नायक तांचो जायो जुयो हो निबंध निबंदाचेर निबंद बूक आसलो निबंधाचेर तातूंतलो एक निबंध म्हाका आजून इतलीं वर्सां जालीं पूण म्हाका तो निबंद म्हज्या खंय तरी मायंडान आसा तो निबंद आसलो पूण टायटल म्हाका तितलें लक्षांत ना पूण निदेचेर आशिल्लो तातूंत साखर न्हिद न्हिदप मनशाक कितलें गरजेचें हे जो तांणे निबंध बरयिल्लो म्हज्या मतींत म्हज्या तकलेन पयलो प्रस्न असो आयलो की न्हिदेचेर असो कोण निबंद बरोवंक शकता अशें म्हाका दिसलें की न्हिदप म्हणल्यार पर्सनल कशे न्हय आमी न्हिदता उटता पूण ताजेर निंबद बरोवप म्हणल्यार तो कितें चित्ता आसतलो पूण तांणे इतको सुंदर निबंद बरयिल्लो ताजेर तो इतलो सुंदर साखर न्हिद न्हिद मनशाक कित्याक गरजेची ल्हाना परस ते जाणट्यांक सुदां कशें कित्याक लागून न्हदूंक जाय न्हिद कशी पडूंक जाय कित्याक लागून इतके सुंदर तांणे ते वर्णन केल्लें ते म्हाका खूब आवडले ताजो लेख त्या खातीर म्हाका तो आवडिचो कसो